ہاں ہیلو جی کون وعلیکم السلام جی بتائیے ہاں ہاں بتائیے کیا بات ہے ہاں یہی پہ انشورنس ہیں بلکہ ہمارے پاس کئی طرح کے انشورنس ہیں کار انشورنس اور شاپ انشورنس اسی کے ساتھ ساتھ ہیلتھ انشورنس بھی ہم رکھتے ہیں تو آپ بتائیے

دیکھیے ہمارے پاس جو ہیلتھ انشورنس ہے اس میں کئی طرح کے پیکیجز ہوتے ہیں منتھلی بیس بھی ہوتا ہے سکس منتھ بھی ہوتا ہے سال بھر کا بھی ہوتا ہے اور لائف ٹائم بھی ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ کو ایک فارم فل کرنا ہوگا اور فارم فل کرنے کے بعد آپ اگر سکس منتھ کا انشورنس لیتے ہیں تو اس کا ایک خاص اماؤنٹ آپ کو پے کرنا ہوگا ہر منتھ ای ایم آئی کے طور پر اس کے ذریعہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک کارڈ ایشو کر دیں گے اپنی کمپنی کا اور ہماری کمپنی جو ہے ہائی ٹیک سٹیز میں بڑے بڑے ہاسپیٹل کو کنیکٹ کرتی ہے تو آپ ان سٹیز میں سے کہیں بھی آپ جب بیمار پڑتے ہیں تو اس کارڈ کو لے کر کے جو بھی بڑی بیماری ہوتی ہے جتنے لاکھ کا آپ پیکیج ایشو کرواتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے ڈھائی لاکھ کا لیا ہے اور ایک سال آپ کی اس کی ویلیڈٹی ہے تو ایک سال تک آپ ڈھائی لاکھ کا علاج ہمارے کمپنی کے تھرو جو ہاسپیٹل سے ہائی ٹیک سٹیز میں ہیں اس میں آپ کرا سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی اماؤنٹ چارج نہیں لگتا ہے بس آپ نے جو منتھلی ای ایم آئی پے کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہوگا ہاں ہاں ہاں ایسا ایسا بھی ہوتا ہے وہ اصل میں دیپینڈ کرتا ہے کمپنیز کے اوپر ہماری کمپنی جو ہے ریفنڈ کا پروسیجر اپلائی نہیں کرتی ہے ہماری کمپنی جو آپ کو ایک کارڈ ایشو کر دے گی اور اس کے ذریعے سے آپ کو جتنے کا پیکیج ملا ہوا ہے آپ کہیں بھی کسی بھی ہاسپیٹل میں اتنے کا علاج کرائیں گے اس کا بل ہماری کمپنی پے کرے گی آپ کو ایک روپیہ اپنی طرف سے نہیں دینا ہوگا اور آپ سے کوئی پیسہ لیا نہیں جائے گا جی تو آپ کتنے منتھ کا اپلائی کرنا چاہتے ہیں سکس منتھس ایک سال یا اس سے زیادہ آپ کتنے انٹریسٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو میں ایک میسیج سینڈ کروں گا اس میں کمپنی کی ساری ڈیٹیل اور اس کے اندر سارے پیکیجز کی ڈیٹیل موجود ہے آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد آپ کو جو اچھا لگے آپ اس میں سے ہمیں بتا سکتے ہیں پھر میں آپ کو کنیکٹ کروں گا